हलो नमस्ते नमस्ते कैसे हो बेटा हाँ कैसे हो अरे कहाँ थे तुम दिखाई नहीं पड़े कहाँ चले

जी जी अरे ठीक है बेटा आप कैसी है कहाँ चले गए हाँ हाँ अरे बेटा वह ठीक है बिल्कुल ठीक हैं वह तो अरे बड़ा उसका इलाज चला और बड़ा उस समय झेल गए वह बाबू अब ठीक हैं हाँ ठीक है बेटा ठीक है बताइए जी जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपको अच्छा

तो पिता जी का आपके ट्रान्सफ़र हो गया आप बहुत अच्छे जी भाई जहाँ भी जाइए अच्छे से पढ़िए तो आप थोड़ा पहले बताते तो आप पहले बताते तो अच्छा रहता उसके लिए तो ख़ैर एक आप अप्लीकेसन लिखकर हमको दे दीजिए और अपना आधार की फ़ोटोकांपी दे दीजिएगा और फिल ये हमको काउन्टर साइन टीसी करवाना पड़ेगा यस आर नम्बर होता है वो हर अदर आप कानपुर जा रए हैं तो हमको बीएससे ऑफ़िस जाना पड़ेगा फिर वो वहाँ से जो है तो ऑफ़िस से आपकी यह जो यह टी सी हम काउन्टर साइन बेटा करवाएँगे इसकी प्रक्रिया यह होती है दो तीन बार महीने में हो सकता है दौड़ना पड़ेगा तो इसके लिए एक महीना लग सकता है ना जिससे कि जी जी फिर आप विद्यालय नहीं प्रधाना तो विद्या विद्यालय प्रधानाध्यापक के नाम लिख दीजिएगा जो आपके यह ट्रान्सफ़र हुआ कि मैं यहाँ से हमारे पिता जी का जो है स्थानान्तरण हो गया है और मैं अब विद्यालय आने में असमर्थ हूँ कृपया विद्यालय की तरफ से मेरे मूल दस्तावेज़ मुझे मुहइया कराए जाएँ आपकी महान कृपा होगी ऐसा एक अप्लीकेसन लिखकर दे दीजिए जो कि फिर हम आगे दस्तावेज़ों को बढ़ाते हुए एक चीज़ और रहेगी अगर आप वहाँ सम्बन्धित विद्यालय में जहाँ अपना नामान्कन दाखिला ले रए हैं वहाँ से बात कर लीजिए क्या एस आर नम्बर से आपके विद्यालय में दाखिला हो जाएगा नहीं तो अगर ऐसे हो जाता है तो आपको टी सी थोड़ा लेट में दे दें तब तक आपका दाखिला वहाँ हो जाएगा

हम्म हम्म आपको जी जी जी